میری ایک پسندیدہ کتاب تھی نمیرہ احمد کی اس کا نام تھا آنکھیں وہ اس میں محبت کی باتیں تھی وہ بتایا تھا کہ کیسے محبت میں کتنی مشکلات پیش آتی ہیں کیسے مل کر ایک دوسروں کا سامنا کرنا چاہیے یا محبت مل جاتی ہے تو اس کے بعد بھی خاص پروبلم کبھی ختم نہیں ہوتی تو اس میں بہت اچھی سے بتایا گیا تھا کہ یار محبت کا کیسے ہمیں مل کر سامنا کرنا چاہیے کچھ بھی ہو جائے کبھی ہمیں ہمت نہیں ہارنا چاہیے اور صورتحال کیسی بھی ہو ایک دوسرے پر آنکھیں بند کے کر کے بھروسا کرنا چاہیے غلط فہمی کبھی بیچ میں نہیں آنی چاہیے اور سب سے مین بات یہ تھی کہ ہمیں کبھی دوسروں کی بات میں آ کر ہمیں اپنی محبت پر شک نہیں کرنا چاہیے یا اس سے سوال جواب نہیں کرنا چاہیے